हा मूंखे नंढपण खां ही चित्रकला करण जो तमामु शौक़ु आहे मां तरह तरह जा चित्र ठाहियां आहिनि जीअं त राधा कृष्ण जो चित्र गणपति या नदी पहाड़नि जा चित्र जंगलनि में जेका वण टण हूंदा आहिनि हुननि जो चित्र ठाहियां आहिनि उहा जॾहिं बि मां बाज़ारि वेंदी आहियां त हुतां सुठे सुठे फ्रेम वठी ईंदी आहियां जंहिंमें मां मुंहिंजा ठहियल चित्र लॻाई करे पंहिंजे घर में भितूं आहिनि हुननि ते टंॻदी आहियां ऐं पंहिंजे जारनि ते सॼाईंदी आहियां तंहिंखे मां भिति ते टंॻाए करे उन ऐं आसे पासे में बि थोरी घणी सजावट कंदी आहियां उहे कारीगर जे पंहिंजे हथनि सां सुठी सुठी शयूं ठाहिणु कला आहिनि जीअं त मूर्तियूं तस्वीरूं घर में सॼाइण जी वॾी शयूं सॼाइणु वणंदो आहे जीअं ॿिया जेका बि कलाकार थींदी आहिनि जंहिं मूर्ति ठाहींदा आहिनि केरु छा ठाहींदो आहे केरु गुल ठाहींदो आहे केरु गमला ठाहींदो आहे ईअं सभ शयुनि खां मूंखे ॾाढो लगाव आहे जीअं त मां अधिकतर शयूं पंहिंजे घर में ई ठाहींदी आहियां पर मां जॾहिं बि बाज़ारि वेंदी आहियां त मां मुंहिंजे घर खे सॼाइण लाइ शयूं वठी करे बि ईंदी आहियां जीअं गमला मां ॿाहिरां वठी ईंदी आहिंयां त मां गुल घर में ठाहींदी आहियां काग़रनि सां काग़रनि जी बि शयूं ठाहींदी आहियां मूंखे कला करण त नंढपण खां ई शौक़ु आहे ऐं मां मुंहिंजे घर खे सॼाइण लाइ हिन जो ॾाढो वधीक कंदी आहियां ऐं मूंखां ई शयूं ठहियल मुंहिंजा पाड़े वारा बि ॾाढी तारीफ़ु कंदा आहे जेके बि मुंहिंजे घर में मिजमान ईंदा आहिनि उहा बि ॾाढी तारीफ़ु कंदा आहिनि पंहिंजे घर खे सॼाइण लाइ मां हर ॾींहुं पंहिंजे लाइ कुझु न कुझु कंदी रहंदी आहियां कुझु न कुझु कला कंदी रहंदी आहियां जीअं त इस्कूल में बि मूंखे पंहिंजो ॾियणो हूंदो हुयो जॾहिं बि असांजा पेपर थींदा हुया हुन में असांखे पंहिंजो कला कारी करिणी हूंदी हुई तंहिंमें मां मस्त मस्त सुठा सुहिणा कलाकारी करे खणी वेंदी हुअमि जंहिंसां मूंखे सुठा नंबर बि मिलंदा हुया ऐं मां अवल बि ईंदी हुयमि असांजे देश में चङा कारीगर आहिनि मां सभिनीनि जी कला जो सम्मान कंदी आहियां